हैलो मां भागवंती शर्मा बलदेव नगर खां ॻाल्हायां पई असांजे एरिया जी लाइट हली वई आहे इन करे मां तव्हांखां ग़ुज़ारिश थी कयां त मूंखे कृप्या ॿुधाइण जी इहा तकलीफ़ु कयो त असांजे एरिया जी लाइट कॾहिं ईंदी ऐं हिन खां पोइ मां एमरजेंसी हॉटलाइन ते बि कॉल कयां थी हैलो हा एमरजेंसी हॉटलाइन मां बलदेव नगर अजमेर मां भागवंती शर्मा थी ॻाल्हायां मुंहिंजो टाटा पावर जो के नंबर चारि टे छह ॿुड़ी सत अठ आहे असांजे एरिया जी लाइट हली वई आहे ऐं मां हिकु प्रैजेंटेशन ते कमु करे रही आहियां मुंहिंजे स्लाइड शो में रुकावट अची वई आहे तव्हां महिरबानी करे थोरे टाइम जे लाइ लाइट खे ॾेई छॾो ताकी मां पंहिंजो कमु करे सघां